हाँ जी भैया बताओ अच्छा अच्छा अच्छा वो सीढ़ियों के काम के लिए तो मैं ये बोल रही थी भैया मुझे क्या है टेररिस के लिए न मेरे छत के लिए सीढ़ियां बनवानी थी मेरी क्या है पंद्रह तारिख है न घर में कार्यक्रम है तो उसके लिए मैं घर में काम करवा रही थी और मुझे दस तक है न पूरा तैयार चाहिए अच्छा तो आप है न देखो भैया देख लो इसमें कितना क्या खर्च आए गया और क्या सामान लगेगा और बताओ कितने फीट क्या सीढ़ी वगैरह जो भी बनेगी मुझे तो इसका इतना अंदाज नहीं है बिल्कुल अच्छा अच्छा हाँ जी और उसके अलावा अच्छा अच्छा जो वो दिहाड़ी जो लगती है न अच्छा अच्छा तो दिहाड़ी भैया कि मतलब कैसे आपके जो वो हैं लेबर वो है उनकी दिहाड़ी कैसे रहती है प्रतिदिन आठ सौ रुपए कितना आप बाताओ अच्छा भैया देखो थोड़ा सा और आठ आठ सौ तक कर लो भैया आठ सौ रुपए दिहाड़ी लग रहा है अच्छा भैया देखो मुझे है न दस तक यह मेरा पूरा काम ठीक है अच्छा मुझे ये बाताओ ये समान जो बता रहे हो आप सिमेन्ट और बजरी ये आप खुद ले आओगे या हम मँगवाए कैसे बताओ तो अगर आप ले आओ है न मैं आपको जो भी आपका तो जो खर्चा आएगा सामान वगैरह लगाके एक बार बताओ समान का कितना क्या पड़ेगा सामान सहित अच्छा भैया देखो मुझे है वो जो है न ऐसे साधारण सी वो सीढ़ी नहीं बनानी आज के जैसे जो चल रहे है न हाँ तो जैसे अलग तरीके के जो आज के टाइम के हिसाब से जो चल रही है न मुझे वैसी चाहिए मुझे साधारण सीढ़ी नहीं चाहिए जो हर किसी के घर में होती है हाँ वही न क्योंकि भैया देखो मेरे यहाँ पे कार्यक्रम तो सभी लोग परिवार के आएंगे तो घर में मैं क्या और भी थोड़ा काम करवाऊँगी तो इसलिए थोड़ी सीढ़ी वगैरह अच्छी बनाना है न नहीं नहीं अभी तो देखो काम अभी तो सब से पहले सीढ़ियों का काम है ना क्योंकि टेरिस वगैरह पे भी छत वत पे भी जाने के लिए कुछ न कुछ काम पड़ेगा या जैसे हम लोग ऊपर में कुछ करेंगे जी जी अच्छा अच्छा ठीक है भैया अच्छा बताओ काम आप कब से शुरू करोगे सीढ़ियों का कल से कर दो गए कब से करोगे कल से शुरू करोगे चलो ठीक है भैया फिर आप एक काम करो या तो देखो कल से आजाओ आप सात बजे से और कल से हे न मेरे यहाँ सीढ़ियों का काम शुरू कर दो आप है न चलो ठीक है भैया धन्यवाद